जी बिल्कुल बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ जी चार टू वीलर जी मिल जाएगी जी आपको एक टू वीलर पड़ेगी पंद्रह हज़ार में जी क्योंकि आप ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हो न इसलिए और हम टू वीलर को मतलब इसी रेट पर देते हैं लोगों को मैम मैम छूट ही देकर बोला है मैम आपको पंद्रह हज़ार कुछ ज़्यादा नहीं होते मैम जी मैम मैं समझ सकती हूँ ठीक है आप इतनी बोल रहे हो इतना तो आपके लिए दस हजार एक टू वीलर के लिए लगा देते हैं ये सही रहेगा न जी मैम आपकी सारी बातें सही है मैम पर मैम फिर मुझे तो कुछ बचना चाहिए न मैम उसमें जी मैम जी मैम आप मेरी बात सुनिए मैम आप लोग इस्टुडेन्ट हो इसलिए मैम आपके लिए कम कर रही हूँ और आठ हज़ार लास्ट फ़ाइनल फ़ीस है मैम हाँ और मैम आपको इस दौरान याद रखना पड़ेगा कि किसी भी वाहन को किसी किसी प्रकार की नुक्सानी नहीं होना चाहिए नहीं तो इसका आपसे अलग भुगतान करवाया जाएगा जी मैम धन्यवाद मैम